जी हाँ ऐसी आउटडोर ऐक्टिविटी हैं जिनका मैं आनंद लेता हूँ इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रिकेट खेलना क्योंकि क्रिकेट खेलना मुझे सर्वाधिक पसंद है क्रिकेट मुझे बचपन से ही पसंद रहा है मैं बचपन से ही क्रिकेट का बहुत अच्छा शौक़ीन हूँ क्रिकेट ऐक्टिविटी में मेरा मन सबसे ज़्यादा लगता है मैं बचपन से ही क्रिकेट खेलता हूँ और अभी भी मैं क्रिकेट का बहुत अच्छा शौक़ीन हूँ क्रिकेट खेलना और देखना दोनों में ही मेरी सबसे अच्छी रुचि है जबकि तैराकी तैराकी में भी मैं अच्छा तैराक हूँ लेकिन क्रिकेट में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि है तैराकी करना भी मुझे पसंद है तैराकी मैं पिछले तीन चार वर्षों से कर रहा हूँ और तैराकी में मुझे सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है